नमस्कार भैया जी जी हाँ मैं ट्रेवल एजेंट हूँ और आपको आप कहाँ घूमना चाहते हैं ह्म्म जी मैं हमारी जो एजेंसी है वो कानपुर घुमाने का काम करती है और हम आपको कानपुर में जगह जगह घुमाएँगे जैसे एलेन फ़ॉरेस्ट जू है जगन्नाथ मंदिर बेहटा है ग्रीन पार्क है नानाराव पार्क है कानपुर मेमोरियल चर्च है जे के टेम्पल है ठीक है भितारगांव टेम्पल है ये सारी चीज़ें कानपुर की बहुत अच्छी जगह हैं यहाँ पे हम आपको घुमाएँगे जी जी जी और जी पूछिए पूछिए आप मान के चलिए टू थाउ दो हज़ार रुपये एक दिन का पड़ेगा आपका और हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे आपको घुमाएँगे और मान के चलिए पूरा कानपुर घूमने में आपको एक हफ्ता लग जाएगा और हम ह्म्म हम आपको जगह जगह यहाँ पे बहुत सारे वॉटर पार्क बने हुए हैं औ बहुत बढ़ियाँ वाटर पार्क बने हुए हैं जी वहाँ पे आपको घुमाएँगे और वहाँ पे जो स्थानीय खाद्य सामग्री है जो वहाँ पे खाने के लिए जो चीज़ें मिलती हैं वो भी हम आपको चेक कराएँगे कि हाँ हमारे यहाँ या इस जगह पे ये सबसे अच्छा पाया जाता है आप उसे भी खाकर के देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे जी हमारे यहाँ जैसे कानपुर में लड्डू बहुत मशहूर हैं कानपुर में में जो है खरीदने वाली चीज़ें बहुत हैं जैसे कानपुर का चमड़ा बहुत मशहूर है यहाँ पे जो जूते और बेल्ट पर्स ये सारे आइटम जो बनाए जाते हैं ये सब पूरे भारत में जाते हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ का चमड़ा जो है होता है चमड़े से बनी हुई चीज़ें हैं वो बहुत प्रसिद्ध होती हैं तो हम इसके बारे में भी आपको बताएँगे आप चाहे तो खरीद सकते हैं या ना खरीदना चाहें तो ना खरीदिएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन हम आपको हर एक जगह कानपुर में घुमाएँगे और हर एक जगह के बारे में आपको बताएँगे भी जी ठीक ठीक ठीक दादा जब आप आइएगा तब आप हमें फ़ोन करिएगा नमस्कार दादा